आपके घर के हमारे घर के आसपास बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जैसे हॉस्पिटल है विद्यालय है उनको जैसे गंदगी होती है तो हम उनको साफ रखने के लिए स्कूल विद्यालय में बच्चों द्वारा समय समय पर सफाई करवा सकते हैं कि उनके खेल से पहले आयोजित होने वाले पीरियड में उनके द्वारा सफाई की जा सकती है इसी प्रकार से प्रकार से हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में वहाँ के सफाई कर्मियों द्वारा समय समय पर हॉस्पिटल के आसपास के इलाके की सफाई करवानी आवश्यक है अगर हम वहाँ के इलाकों की सफाई नहीं करवाएंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मच्छर हैं मलेरिया आदि कई बीमारियाँ फैलेगी और वहाँ के मरीजो को सांस लेने में दिक्कत होगी तथा बारिश के कारण आजकल मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया टाइप अनेक बीमारियाँ फैल रही हैं जो छोटे बच्चों से लगाकर वृद्धो तक जल्दी से जल्दी फैलती है इन बीमारियों से बचने के लिए हमें दवाई लगानी चाहिए मच्छरों को जितना हो सके अपने आसपास के इलाकों में पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए तथा दवाई लेनी चाहिए समय समय पर और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चहिए